हाँ मेरा बनाया हुआ खाना अगर किसी को पसंद आता है तो मैं मेरी रेपेसी उसे अवश्य बताता हूँ क्योंकि जो मेरी रेसिपी है वो काफ़ी अच्छी है और सरल है इसे कोई भी सीख सकता है इसलिए मैं अपनी रेसिपी सबको बताता हूँ कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा बना हुआ खाना बहुत ही अच्छा है स्वादिष्ट है तो आपकी हमें रेपेसि बताएँ तो मैं उसे अपनी रेसिपी बताने में कोई भी संकोच नहीं करता क्योंकि मुझे भी अब मेरी तारीफ सुनने में काफ़ी मजा आता है और किसी को बताने में भी काफ़ी मजा आता है क्योंकि कोई भी मेरी बनी हुई रेसिपी का खाना खाए और मुझे धन्यवाद करें